हैलो हा चओ जय झूलेलाल हा मां चित्रा थी ॻाल्हायां तव्हां केरु हा हा मेनका नंदवानी हा चओ चओ हा हा हा ख़बर आहे मूंखे अच्छा अच्छा हा हा हा त हुनखे वठी अचो न तव्हां मुंहिंजो नंबर ॾियो हुनसां ॻाल्हायो हा त तव्हां बि अचिजो न तव्हांखे कटिंग वग़ैरह कराइणी हुजे त अच्छा अच्छा सभिनी खे वठी अचिजो तव्हांजी मम्मी भेण वग़ैरह जेका बि हुजे मां कटिंग हेयर स्टाइल मेहंदी स्पा सभु कंदी आहियां मूं वटि सभु आइब्रो वग़ैरह सभु जेको तव्हांखे कराइणो हुजे जी आइब्रो जा मां चालीह रुपिया वठंदी आहियां हेयर स्पा जा पंज सौ रुपिया हर हंधि जो रेट अलॻि अलॻि आहे हा त तव्हां कॾहिं वठी ईंदा पंहिंजी साहेड़ियूं जी मूंखे टाइमिंग वग़ैरह ॿुधाए रखिजो त मूंखे ॿिया बि कस्टमर ईंदा आहिनि इन करे हा मां आहे न हूं छा चइबो आहे इनखे मां ॿाहिरि तयार करण बि वेंदी अहियां दुल्हन वग़ैरह खे त तव्हां तव्हां वटि हुजे केरु शादी लाइ त मूंखे ॿुधाइजो मां डिस्का डिस्काउंट बि ॾींदमि तव्हांखे हा त मूं महिरबानी मुंहिंजो पार्लर जो नालो ॾाढो मशहूरु आहे सभु ईंदा आहिनि मूं वटि ई तव्हांखे बि सुठी लॻी न हा ॾाढो सुठो आहे मेहंदी वग़ैरह जेको बि कराइणो हुजे तव्हां कराइजो हा ॿियो कुझु पुछिणो आहे तव्हांखे हा सभु मुंहिंजो पार्लर जो सॼो कम कंदी आहियां मां गल्स बि आहिनि मां बि कंदी आहियां हा हा बिल्कुलु बिल्कुलु ओके महिरबानी हे न ठीकु आहे